हम लोग गँगा नहाने जाते हैं तो तैरने नहीं आता है तो मुझे इधर आगे ही नहाना चाहिए क्योंकि गह गहरी जगह पर नहीं जाना चाहिए गहरी जगह पर उसके जाएंगे तो बुड़ जाएंगे इसी मेरे सब लोग जाते हैं मम्मी पापा भैया लोग सब लोग कहते हैं कि इधर ही नाहाओ पोढ़ने नहीं आता तो दूर मत जाओ क्योंकि उधर जाओगे तो तैरने नहीं आता बुड़ जाओगे बुड़ जाओगे ख़तरा होगा इससे बचने के लिए और और तालाब में जैसे काई लगा गया तालाब है उस में नहाने गए काई लग गया बहुत गहरा तालाब है पोड़ने नहीं आता तो मुझे उस तालाब में बीच में नहीं जाना चाहिए मेरे बहुत से दोस्त हैं जबरी बुला रहे हैं आओ आओ एक टाइम में रानी तालाब गया नहाने के लिए उस में मुझे पोड़ना नहीं तो जबरी ले गए और बाद में काई वाई लगा था छटक के लेकिन बच गए फिर ऐसे मेरे भैया थे बड़े भैया से बग़ल में और मेरे भैया गए थे बोलबा उसमें गए थे नहाने के लिए भैया लोग तो पोढ़ लेते रहे हैं लेत रहे थे और जो बग़ल के थे भैया वो नहीं पोढ़ पा रहे थे उनके साथ देखा देखी वो भी चले गए अंदर और चले गए तो उनको उसमें पौड़े नहीं आता था देखा देखी चले गए देखा देखी चले गए तो उस में उनको पौड़ने आता ही नहीं था वो बूड़ने लगे पानी पीने लगे तब मेरे भैया लोग मिल कर बाहर निकाले उनको पानी तब जा कर उनको होश आया तब इसी लिए हमें पौड़ना नहीं आता है तो आगे ही नहाना चाहिए गहरी जगह पर नहीं जाना चाहिए किसी के बहकावे पर हमें तो इधर आओ इधर आओ पौढ़ने आता है तो जाओ नहीं आता है तो मत जाओ क्योंकि ऐसे ख़तरा हैं और हमें जैसे कथाव भी झील वील पर नहाने गए हैं तो उस में काई लगता है मुझे बचा के नहाना चाहिए जिससे हमारे शरीर में चोंट ना पहुँचे अगर शरीर में चोंट पहुँचेगी तो खत अगर झटका जाओगे ख़तरा हो जाएगी बहुत सा ख़तरा हो जाएगा घर वाले भी परेशान होंगे इसी लिए हमें हमें अपने शरीर को स्वस स्वस्थ अच्छे से रखने के लिए हमें अच्छे से नहाना चाहिए जैसे बाहर चला गए नहाने के लिए जैसे खिचड़ी में जाते हैं नहावन जैसे खिचड़ी में नहावन होता है उस में जाते हैं बहुत से आते हैं और लोग बहुत से लोग आते हैं बहुत लगे रहते हैं लेकिन बीच में नहीं आने देते हैं और जो लोग जबरी चले जाते हैं उसको डूबा डूब जाते हैं तो बाद में निकालते हैं बाद में कहते हैं कि इनकी ग़लती है इसका इनकी ग़लती है इनकी ग़लती है लेकिन उसको उनका ग़लती अपनी बिटिया का नहीं मानती क्योंकि उसकी बेटी का ही ग़लती है उधर बहाना है तो उसको आगे क्यों जाने का क्या मतलब है इस लिए इस लिए हमें अच्छे से नहाना चाहिए पौड़ना नहीं आता है तो नहीं जाना मेरे बग़ल में एक तलाब है तालाब है उस में पहले हम लोग बहुत नहाते थे एक दाई में मैं भी गया था उस में बुड़ गया था बुड़ गया था तो मेरे भैया लोग बचाए थे तो फिर धीरे धीरे धीरे तैरने आने लगा है अब पहले से अच्छा तैरते हैं हमें चट्टान हो गया जैसे काई लगा है झील उल हो गया उस में हमें बचा के नहाना है जिससे हमारे शरीर में चोंट ना लगे कि इस लिए हमें बचा के नहाना चाहिए